प्रार्थना करते समय हम अगर गॉड से या किसी से भी अगर झूठ बोलते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील होते हैं हमें बहुत ज़्यादा गंदा महसूस होता है और एक हम जब उपवास रहते हैं तब झूठ बोलते हैं या किसी चीज़ को लेकर के वह करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस बहुत गंदा महसूस होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया